हांवेन म्हज्या मुखावेल्या शिक्षणा खातीर म्हणल्यार अभ्यास करपा खातीर हांवें विदेशांत वचपाचें थारायलां हें हांवें म्हज्या भाव भयणी कडेन उलयन एकमेका कडेन आमी उलयतात आनी तेमी म्हाका हे विशया बद्दल आपलीं मतां सांगलीं मागीर थंय कशें आसतलें कशी परिस्थिती आसतली थंयची कितें करपाक जाय तीं आपलीं मतांच म्हाका सांगतात तांकां कितें दिसता तें तीं सांगतात आनी म्हाका थंय वचून शिक्षण करपाची म्हणल्यार अभ्यासाची सामकी उमळशीक लागल्या म्हणल्यार थंयची शिक्षण थंयचें शिक्षण कशें आसतलें थंयची शिकपाची पद्दत जावं अभ्यास करपाची कसो तरेन अभ्यास करतलो थंय वचून हें म्हाका हाची म्हाका सामकी उमळशीक लागल्या हें सगळें करपा खातीर आमी सेवा केद्रांत वचपाचें वचपाचो निर्णय घेतलो आनी थंयची प्रक्रिया म्हणल्यार कितें आसा थंय कशें करचें हें सगळें आमी जाणून घेतलें